आज सोगलें जॉब कोन कोन पुरो जालां आज सोगलीं बिजनसा वयताय किद्या बिजनस चोड फेमस जायीत आहा आनी एशेकोन्न जायते प्रुफ्स आमकां मेळटाय की बिजनसां चोड पोयश आहाय कंम्पेर्ड टू द कॉपरेट जॉब मू सो आत यंगस्टर्स देखू धाक धाकटे स्टॉल्स देखून लायन जायते पोयशे जोडटाय सो गोव्हमेंट देखून तेंकां हेल्प कोता जायते गोव्हमेंटा स्कीम देखून आहाय जी जी लायक लोन बी दित तुमकां तुम बिजनेस बी सेटअप कोरूं जाय जाल्यार लोन दिता एशकोन्न बिजनेस सेटअप कोरूं आमी सबसिडी दिता आनी एग्रीकल्चरल प्रोड्युसा देखून सबसिडी दिता सो एशकोन्न आमगे यंगस्टर्स आहाय ते यंग एन्टरप्रेनर्स आहाय ते मोटिवेट जाताय आतां सोगलीं जॉब कोत्तोली एशकोन्न ना